पूरे दिन घर में काम करने के लिए हमें बहुत पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है और पानी सुबह सोकर उठने के बाद शौच में ब्रश मन्जन में खाना बनाने में चाय बनाने में पानी की आवश्यकता होती है कपड़ा भी पान पानी की मदद से ही धो सकते हैं हम खाना बनाने में भी पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है और पानी से ही हमारा जीवन निर्भर है पानी एक दिन भी अगर घर में पानी न रहे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसा लगता है कि सारे काम बन्द हो गए इसलिए व्यक्ति सोकर उठा या रात को सोते समय भी उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है सुबह पीने से लेकर सारा काम कोई भी काम बिना पानी के नहीं हो सकता है खाना बनाना हो चाय बनाना हो कपड़ा धोना हो बर्तन धोना हो किसी को पीना हो या फिर पौधों में पानी देना हो सिँचाई करनी हो हर जगह हमें पानी की आवश्यकता होती है कपड़े धोने में भी पानी का इस्तेमाल नहाने में पानी का इस्तेमाल ब्रश करो तब भी पानी उसके बाद घर धुलने में पोछा लगाने में झा पोछा लगाने में भी पानी की आवश्यकता पड़ती है उसके बाद घरों के कार्य के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है पानी पीने के अलावा हमलोग पशुओं को पिलाने थोड़ा सा पक्षियों के लिए भी हम पानी रखते हैं छत के ऊपर और वॉशरूम में पानी की ज़रूरत बराबर पड़ती रहती है और घरों में नलों में पानी आने से काफ़ी राहत है हमें और खान आपके घर में पानी है तभी आप खाना बना सकते हैं और साफ़ सफ़ाई के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि कम पानी में आप अच्छी तरह से साफ़ सफ़ाई नहीं कर सकते हैं पानी की पर्याप्त मात्रा होने के बाद ही आप अपने घर में साफ़ सफ़ाई की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं कपड़े अच्छे ढंग से धो सकते हैं कम पानी में आप कभी भी कपड़े अच्छे ढंग से नहीं धुल सकते हैं ज़्यादा पानी गिराने से भी हानि होती है लेकिन अब काम में पानी की आवश्यकता तो पड़ती है इसलिए हमें पानी को सुरक्षित भी रखना चाहिए और ज़्यादा पानी नहीं गिराना चाहिए पानी जो आपका गन्दा पानी है कहीं उसे हमें पौधों में पेड़ों में डाल देना चाहिए इससे पानी बेकार नहीं होगा अब और पानी फल पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें और पानी को कम इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन ज़्यादा पानी गिराना नहीं चाहिए बेवज़ह और पीने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और सभी को घर में हर एक व्यक्ति को दैनिक दिनचर्या से लेकर खान खाना पीना हर चीज़ के लिए पानी की आवश्यकता होती है और प्रत्येक व्यक्ति को पान पानी के बिना जीवन की कल्पना भी सम्भव नहीं है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पानी बचाना भी चाहिए और पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन पानी उस पानी को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए पानी बेकार गिरा गिराना नहीं चाहिए और हर चीज़ में पानी का इस्तेमाल होता है खाने में पीने में नहा नहाने में कपड़ा धोने में बस